जॾहिं असां लद्दाख वियासीं घुमण जे लाइ त उते असां ट्रैकिंग जो बि लाभ वरितोसीं त उते ईअं ॾिसण पियो आयो त आसे पासे थो रस्ता क्लीन न हो साफ़ न हुआ केतिरो चङो हो ऐं उनखे कीअं सफ़ाई खे साफ़ रखिजे त जेके ट्रैकिंग में वञनि था उन्हनि खे पंहिंजो पाण ध्यानु रखणु खपे का बि शइ या कुझु बि उते फिटी न करणु खपे आसे पासे छो जो ट्रैकिंग में वञण उते केरु सफ़ाई कजो सभु ऊचाई ते रस्ता उबड़ खाबड़ आहिनि ऐं ॾाढो ॾुखिया कम आहे इन करे जेके असां वञू था ट्रैकिंग करण जे लाइ त असांखे पे पंहिंजो पाण ध्यानु रखी करे ऐं जॻह कीअं साफ़ सुथरे उनखे असांखे ध्यानु रखिणो आहे असां बि असांखे का बि शइ एडा ओडा सभु पन्नी थियो पन्नो थियो थैली थी कुझु बि कचिरो वचरो हुते फिटी न करणु खपे त उहो असां सभिनी जे लाइ सुठो आहे आहे त असां सभु ध्यानु ॾींदासीं त उहो ट्रैकिंग जो रस्तो जेको आहे हमेशह साफ़ ऐं सुथरो रहे उहो असांजी पंहिंजी पाण जवाबदारी आहे त असांखे सम्झी करे बि वेहो सफ़ाई ते ध्यानु रखणु खपे इहो ॾाढो ज़रूरी आहे धन्यवादु